हमरासभके नीक है जे सूरज जे उगैत छै तऽ हमरासभके कोशी नदीमे जे देखैत छियै ओहिसँ जे सूरज के उगैत देखय छियै तऽ लागल पानिसँ उगि रहल छै सूरज तऽ बरा मजा लागय छै देखयमे आओर ओ दृश्य देख केमन जे छै से हर्षित भए जाइत छै आ शामक जे सूर्य डूबय छै तऽ पूरा जे छै से मेघ लाल भए जाइ छै आ लागल जे पानिमे डूबि रहल छै गंगा नदीमे पटना घाट पर जे देखलु तऽ लागल पानिमे डूबि रहल छै सूर्य तऽ ओहो बरा दृश्य जे छै अचम्भित कए दै छै बरा मोन हर्षित कए दै छै देखयमे तऽ इएह दूटाए जे हमरासभके देखयमे बहुत बढ़िआँ लागैए आओर मोनके हर्षित कए दै छै देखयमे सूर्य अस्तो आ सूर्य उदयो जखन नदीमे सूर्य अस्त होइत छै तऽ पूरा मेघ आधा लाल भऽ जाइए आ सूर्य जे उगयए तऽ लागल ललका जे छै से गेंदके तरह निकलयए पानिएसँ तऽ नदी कातसँ देखयमे बरा मजा लागैए सूर्य अस्तके आओर सूर्य उदयोके